जेनाकि मानि लेलिए कि हमरा साँप काटलकै तऽ सबसँ पहिले हम जे छै वहीँ ठू काटलऽ जे छै ओकरो उपरऽमे किछु कपड़ा लऽकऽ बान्हि देबै ओकरऽ बाद ककरो बुलाके कहबै कि हमरा डॉक्टर लग लऽकऽ चलह ओकर बाद डॉक्टर लग जाके दवाइ सुइआ लेबै ओकर बाद जे जे डॉक्टर साहब जे कहतै वएह करबै सबसँ पहिले तऽ मानि लेलऽ कि कोना जेना हमरा साँपि काटि लेलकै तऽ काटलकै सबसँ पहिले तऽ हमे अकेले रहबै यदि तऽ हम कपड़ा बान्हिके वहीँ ठू ओकरऽमे एकदम ओकर बाद जे छै धीरे धीरे ककरो बुला लेबै ओकर बाद फेरो डॉक्टर साहब लग जेबै डॉक्टरसँ सुइआ लेबै ओकर बाद यदि ठीक नहि होलै तऽ ओहिठाम जड़ि बूटी जे रहै छै जेनाकि पत्ता वत्ता लगाके हमे ओहिमे हम कपड़ा बान्हि देलिए ओकर बाद डॉक्टर लग गेलिए डॉक्टर दवाइ सुइआ देलकै माइ बापके बुलाके बतेबै माइ बापके बतेबै